اگر موقع دیا جائے تو میں ہندوستان کی کلاسیکی ہندوستانی رقص کو دکھانا چاہوں گا دوسرے ممالک کو ہندوستان کی کلاسیکی رقص کو دوسرے ممالک کو دکھانا چاہوں گا اسی طرح ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کو دکھانا چاہوں گا اسی طرح مغل اور راجستھانی منیئچر پینٹنگس کو دکھانا چاہوں گا اسی طرح سے دہلی کا اسٹریٹ فوڈ اور کھانا جوکہ دہلی کے اسٹریٹ فوڈ کے ذائقے اور خوشبو مصالحےدار چاٹ سے لے کر بھرپور سالن تک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ مطلب کافی اچھی چیز ہوگی جسے میں دکھانا چاہوں گا اسی طرح روایتی ہندوستانی دستکاری جس میں ہندوستان کا ٹیکسٹائل کا بھرپور ورثہ بشمول بلاگ پرنٹنگ بنائی اور مٹی کے برتن وغیرہ میں ان چیزوں کو بھی دکھانا چاہوں گا اسی طرح بالیووڈ ڈانس اور میوزک اسے بھی میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ہندوستان کا یوگا اور مراقبہ ہندوستان کی قدیم حکمت اور روحانی مشقیں جیسے یوگا اور مراقبہ عالمی بہبود اور اندرونی من کے لیے ایک قابل قدر حصہ ہوں گے اسے بھی میں پیش کرنا چاہوں گا دیوالی اور ہولی کی تقریبات جو ہندوستان کے اندر ہوتی ہیں ہندوستان کی تہواروں کی متحرک رنگ روشنی اور خوشی جیسے دیوالی اور ہولی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک شاندار تجربہ ہوگا میں ان کو شیئر کرنا چاہوں گا اسی طرح میں آرٹ فامز اور اسٹائلس کو شیئر کرنا میں ان سب کو اس لیے شیئر کرنا چاہوں گا کیوںکہ وہ ہندوستان کے بھرپور ثقافتی تنوع اور ورثے کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ملک کے متحرک رنگوں آوازوں اور ذائقوں کو نمایاں کرتے ہیں روایتی اور جدید فیوژن کی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہندوستان کی روحانی اور فلسفیانہ جڑوں کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں اسی طرح ثقافتی تبادلے اور افہام و تفہیم کے لیے ایک پلیٹفام مہیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے میں ان چیزوں کو دوسرے ممالک کو دکھانا چاہوں گا